आंनि मोजांसिन मोननाय संनाय खावनाय ओंख्रियानो जाहैबाय सबायजों दावजों सबायखौ सिगांग्रो हुख्रेबनानै लाग्रोनांगौ आरो हुख्रेबखांनायनि उनाव खारैजों रुग्रोनांगौ रुखांनानै जेब्ला रुयगोन अब्ला साग्लिदो साग्लिखांनायनि उनाव बेदरखौ एवनानै लानांगौ बेदर एवखांनायनि उनाव सम्बार होदो सम्बार होखांनायनि

साखिनायदो साखिखांब्ला खांदो सबाय ओंख्रिया जोबोद गोथाव बर'नि ओंख्रि सबायजों दाउजों जोबोद गोथाव मोनो आरो सबाय ओंख्रिखौ बर'फ्रा आंगोनि ओंख्रि होननानै गनायनानै लायो बयबो सुबुं माहारियानो सबाय ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो आरो आंबो जोबोद मोजां मोनो सबाय ओंख्रिखौ संनोबो मोजां मोनो सबाय ओंख्रिया बयनिख्रुइबो साबसिन मोननाय आंनि थाखाय